सर हमारे यहाँ शादी में जा रहे थे तो सर गिफ़्ट जो ले के गए थे हम सामने वाली दीदी की शादी थी उनके यहाँ लेके गए थे तो वो गिफ़्ट चाेरी हो गया सर सर उसमें सोने का नेकलेस था सर हमारा नाम कुनाल यादव है सर हम बैतूल में रहते हैं बैतूल में गोली मोहल्ला पटेल घाट सर वो जा रहे थे सर हम तो वो बस में चढ़ ही रहे थे उतने में कोई हाथ से छोड़ा के लेके चला गया सर सर हम अभी इटारसी रोड हैं ब्रह्म कुमारी आश्रम के आगे में

हाँ जी सर सर हमने ये कोठे बिहारी में मामा जी वाले के पास से खरीदा था सर हम वहाँ से निकले ही थे सर और यहाँ इटारसी रोड पे बस के अंदर चौक पे बस उतरती है तो वहाँ उतरे ही थे किसी ने वो हाथ से छुड़ाया और लेके सर भाग गया ये हमको इटारसी रोड पे कस्तूरी गार्डन है वहाँ शादी में जा रहे थे सर हम तो सर वो व्यक्ति हाथ से लेके भाग गया नो सर उन्हें फ़ेस पे सर मास्क के टाइप का कुछ बांधा हुआ था फ़ेस तो उसका दिख नहीं रहा था उसके हाथ में लगी हुई थी सर हाथ में पट्टी थी उल्टे हाथ में और एक गाड़ी वाला भी था उनने लिया थोड़े आगे तक गया है और एक कोई गाड़ी आई थी तो उसके भी पीछे नंबर प्लेट नहीं थी नंबर प्लेट पे कुछ लगा हुआ था और वो वो गाड़ी पे बैठा और बैठ के निकल गया सर जी सर जी सर जी जी जी सर जल्दी से जल्दी ढूँढिएगा